ہاں بخیر آپ کا شکریہ آج میں آپ کی کیسے مدد کر سکتا ہوں بالکل ہمارے پاس تو تمام اشیاء اسٹاک میں ہے آئیے آپ کو بہترین تحریری قلم تلاش کر کے شروعات کرتے ہیں ہمارے پاس منتخب پڑھنے کے لئے مختلف قسم کے برانڈ اور اسٹائل موجود ہیں یقینی طور پر ہموار تحریر کے لئے جیل پین ایک بہترین انتخاب ہے ہمارے پاس مختلف معروف برانڈس کے جیل قلموں کا انتخاب ہے آپ کے لئے غور کرنے کے لئے یہاں کچھ اختیارات ہیں اپنا وقت نکال کر دیکھیں کہ آپ کے ہاتھ میں کون سا بہترین لگتا ہے بہترین انتخاب اب چلتے ہیں چپکنے والے ٹیپ کی طرف ہمارے پاس ٹیپ کی ایک رینج ہے شفاف رنگین اور دو طرفہ ٹیپ یا آپ کچھ خاص تلاش کر رہے ہیں یہ ہیں شفاف ٹیپ اور دو طرفہ ٹیپ کے رول اس کے بعد آپ نے قینچی کی ایک جوڑی کی ضرورت کا ذکر کیا ہمارے پاس مختلف سائز اور ڈیزائن ہے کیا آپ کو کوئی ترجیح ہے ٹھیک ہے یہاں آرام دہ ہینڈلس کے ساتھ درمیانی سائز کی قینچی کا ایک جوڑا ہے آخر میں آپ نے ایک پنچنگ مشین کا ذکر کیا ہمارے پاس سنگل ہول اور ملٹی ہول پنچنگ مشین ہے آپ کو کس کی ضرورت ہے آپ وقتی خوش قسمتی ہے ہمارے پاس ایک قابل اعتماد ملٹی ہول پنچنگ مشین ہے جو آپ کی ضروریات کے مطابق ہونی چاہیے یہ یہاں ہے کیا آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت ہے یا کوئی اور سوال جس میں میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں ہم اپنے صارفین کی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے وسیع پیمانے پر سامان فراہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں مجھے بہت خوشی ہے آپ کی مدد کر کے شکریہ